हमर देशमे जे छै कि नेतामे अटल बिहारी बाजपेयी रहै मनोहर डॉक्टर मनोहर मनोहर लाल सिंह रहै तऽ ई सब जे छै कि नेता सब छै कि विकास कयलको छै आओर रहलै बीजेपीके टाइममे जे छै कि आब पूरा दुनिआके अपना ताकत देखेलकै कारगिल युद्ध भेलो रहै अटल बिहारी बाजपेयीके समयमे तऽ उस टाइमसँ जेकि थोड़ा मजबूत भेलो छै अपना भारत देश आओर रहि गेलै परिवहन क्षेत्रमे जे हमर परिवहन मन्त्री छै अभी प्रजेंटमे तऽ उ नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा मन्त्री छै बहुत अच्छा उ रोड जे छै कि पूरा मतलब छै कि बनाए रहलो छै बहुत तगड़ा फोर लेन बनाए रहलो छै मतलब हमे ओकरो फैन छियै बहुत मतलब काम करै छै उद्योगपतिमे रतन टाटा छै मुकेश अम्बानी छै ई सब जे छै कि बहुत काम छै आओर बहुत मुकेश अम्बानीके देन छै कि पूरा वर्ल्डमे सबसँ सस्ता इन्टरनेट हमर हमरो देशमे ही छै जे कि